میں نے ایک موبائل لیا تھا جس کا ایٹ جی بی ریم ہے اور ایک سو اٹھائیس جی بی روم ہے تو موبائل تو خیر بہت اچھا ہے بٹ اس کے چارجنگ میں پرابلم آ رہی ہے چارج جلدی ہوتا نہیں ہے اور موبائل بہت ہیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو جو بیٹری بیک اپ کافی گندا ہے اور آپ اگر اس کو گیمنگ کے لیے لینا چاہتے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے اس کا پروسیسر اسنیپ ڈریگن وغیرہ جو ہے کافی گندا ہے گیمنگ کے لیے تو خیر یہ ہے ہی نہیں اور اس کی ڈسپلے جو ہے یہ گوریلا گلاس نہیں ہے اور کیمراز وغیرہ جو ہے فرنٹ تو ٹھیک ہے بٹ بیک کیمرہ جو ہے کافی گندا ہے ہوں